ہم لوگ کئی سلسلے سے جیسے کسی بھی اگزام کو لے کر کے الگ الگ علاقے کا جانا ہوا جیسے لکھنؤ گئے یو پی اور بنگال چلے گئے ویسٹ بنگال سلیگوڑی کولکتہ وغیرہ آنا جانا ہوا تو کئی بار جانے کے بعد اگزام میں تو رابطہ کرنے میں دقتیں آتی ہے جیسے وہاں کی کئی لوگوں سے بات ہوئی کئی لوگ اردو بول لیتے ہیں کئی لوگ بنگلہ بولتے ہیں کئی لوگ انگلش بولتے ہیں لیکن ہماری جو ذاتی زبان اردو تھی اسی اس کے تحت ویسے لوگ کئی لوگ ایسے ہی ملے جیسے اردو کے ذریعے ہم نے باتیں کی راستہ پوچھا ایگزام سینٹر پوچھے کہاں کہاں ہمارا مطلب سینٹر ہے تمام چیزیں بات ہوئی اردو بولنے سے جو اگلے وہ اردو بول رہے تھے ان سے بات ہونے پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کو بھی ہو رہا ہو مجھے بھی ہو رہا ہو کہ وہ اپنے لوگ ہیں ایسے یہ ایک زبان کا اپنی آپس کا محبت ہے تو اردو میں جب ہم بات کرنے لگے جب وہ بات کرنے لگے تو وہ ایک دوسرے سے اچھی باتیں کرنے لگے اور اپنی تمام جو علاقائی خوبیاں ہیں یا خامیاں ہیں ان کو انہوں نے بتایا اور ہمارا ہیلپ کیا اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ذریعے وہاں رہے بات چیت کیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیے اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور اس طرح سے اردو کو لے کر کے ہمارے دماغ کے ٹینسن جو لوگوں کے ویسا کچھ نہیں ہوا اور ایک دوسرے سے جڑتے چلے گئے اور ہم اس طرح سے اپنے سفر کو آسان کیا